महाराष्ट्रा जे कॉलेजिस में दाख़िले जे समय में दाख़िले जो जेको प्रवेश प्रक्रिया आहे उन में प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश परीक्षाऊं थींदियूं आहिनि अहिड़ियूं परीक्षाउनि में कुझु सुवाल ईंदा आहिनि प्रश्न ईंदा आहिनि जेका ॾुखिया बि थी सघनि था जेका सहुला बि थी सघनि था ऐं इते वधीक त सी ई टी ऐं सी ए टी बि थींदा आहिनि ऐं अगरि कोई जेका ॿारनि खे सुठी माक्स अचनि थियूं सुठी मार्कू जंहिंखें ईंदी आहे उहो नेम जो जेको आहे दाख़िलो थियो वेंदो आहे दाख़िले जे समय में उहे चवंदा आहिनि की तव्हां अॻे एग्ज़ाम्स जी जेकी मार्कशीट आहे उहे ॾियो तव्हां आधार कार्ड ॾियो तव्हां फोटोज़ बि ॾियो ऐं हिन जे हिसाब सां पोइ ॿारनि जी प्रवेश प्रक्रिया थी वेंदी आहे